کھیل لوگوں کی زندگی میں اچھے اثرات ڈالتے ہیں جیسے کہ کرکٹ ہُوا کرکٹ سے لوگ کافی تاثیر ہوتے ہیں اور کھیلنا بھی زیادہ پسند کرتے ہیں اور اکٹھے اِسے دس گیارہ لوگ بارہ لوگ آرام سے اِس گیم کو کھیلتے ہیں اور سب بہت خوش دکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور اور بھی گیم اور بھی کھیل ہیں ِاس سے لوگوں کو میں خوش خوشی دیکھنے کو ملتی ہے لوگوں کو اچھا اِس کو اچھا لگتا ہے کھیلنے سے ایکسرسائز بھی ہوتی ہے اور کھیلنے سے لوگوں کو لوگوں میں دلچسبی پیدا ہوتی ہے اور کھیلوں کی زندگی کھیل سے لوگوں کی زندگی میں اچھے اثرات پڑتے ہیں